जय झूलेलाल स्विगी मैनेजर मां साक्षी चंदानी अॼु स्विगी ऐप मां ॾींहं जो रसोई ऑडर कई हुई कृष्ण लीला होटल मां ऑडर नंबर टे चारि पंज छह अठ नव ॿ नव टे नव छह आहे मूंखे तव्हांखे इहो ॿुधाइणो आहे त जेको छोकिरो डिलेवरी खा खाधे जी डिलेवरी खणी आयो हो जंहिंजो नालो रमेश हो त उहो जेको पॉकिट खणी आयो हो डिलेवरी लाइ उहो पॉकिट खुलियल हुओ ऐं उन मां भाॼी किरी पई त मां उन खां पुछयोमांसि इयो छो थियो आहे भाॼी छो थी किरे पैकिट छो खुलियल आहे त उन मूंसां सुठे नमूने न ॻाल्हायईं उहो मूंखे उल्टो जवाबु ॾियणु लॻो त मुंहिंजी तव्हां सां विनती आहे त तव्हां इन इन बारे में ॻोल्हा कयो ऐं तव्हां हुन सां ॻाल्हायो ऐं पुछयोसि कि उन ईअं छो कयईं ऐं मां तव्हांखे विनती थी कयां कि उहो ईअं वरी खां ना करे छो त अॼु मां ॾिठो कि हुन सुठे नमूने न ॻाल्हायईं सुभाणे करे उहो ॿियनि ॿियनि कंहिंसां बि ईअं ॻाल्हाईंदो त इहो सुठो न आहे ऐं मां ऐं मुंहिंजी तव्हां से इहो बि विनती आहे त तव्हां मूंखे ॿुधायो त मां हाणे अॻियां छा कयां मां उमेद थी कयां कि तव्हां उन उन जे अगेंस्ट सुठो घणो ऐक्शन खणंदासीं ऐं तव्हां मुंहिंजे मुंहिंजे लाइ सुठो हिकु डिसीशन खणंदा कि मां अॻियां वञी करे छा कयां मूंखे तव्हां खे इहो ई ॿुधाइणो हुओ छो त इहो सुठो न पियो लॻे जीअं उन मूं सां ॻाल्हाए